हाँ नमस्ते हम समस्तीपुर में आए हैं रूम लेने के लिए कितना है चार पाँच ठो लेना है चार पाँच ठो लेंगे तब पर भी बारह सौ होगा तोड़ा बहुत कम हो जाएगा कितना पड़ेगा एक हज़ार का ठीक है तो ले लेंगे इसमें सफ़ाई और अच्छा से है ना करा दीजिएगा रूम साफ़ है कि नहीं सारी व्यवस्था है टंकी में पानी और आ रहा

तो टंकी में पानी आ रहा है कि नहीं सारी व्यवस्था है ठीक है तो हँ तो अच्छे ना है तब इतना दे रहे हैं बिस्तर और साफ़ रहना चाहिए हर एक चीज़ साफ़ रहेगा ठीक है तो आपका रूम कितना दूर है होटल आस पास में है हाँ पाँच दस आदमी आ रहें हैं बढ़िया से व्यवस्था रखिएगा कल आएँगे ठीक है तो ठीक है हो जाएगा अभी तक पाँच हज़ार कर देते हैं चार हज़ार रुपये तो कहवे किए हैं तो हम पाँच हज़ार तो रुपये दे रहे हैं पाँच गो रूम का थोरा बेशी कर ठीक है तो ठीक ठीक है